आहो मिगी सददे ते स्हानू लोग सददे जेल्लै अपने कुसै दर कोई ओह् धाम होऐ स्हानू सददे जेल्लै केईं बारी रातीं पर ओह् जेल्लै कोई ब्याह् शादी होऐ ते ओह् रातीं पर सददे कि आं भई रुट्टी खानी ते मिगी बड़ा शैल लगदी कि भई साढ़े रिश्तेदार जेल्लै किट्ठे होए दे होंदे साढ़े म्हल्ले बेह्ड़े दे लोग जेल्लै किट्ठे होए दे होंदे जां घर कोल गै साढ़े जेल्लै पूजा होंदी ते धाम लोग करदे जां कोई घरा दा कम्म करदे धाम कोई लोकें दे सारें ई खलांदे देवतें दे धाम कोई करदे एह् पत्तल पर स्हानू थल्ले बैठाइयै एह् स्हानू मज़ा आई जंदा ते एह् स्हानू बड़ा शैल लगदा ऐल्लै इंया बड़ा शैल इंया ते सानूं इंया ओह् फील होंदा कि बाकी इंया के मज़ा आई गेआ खानै दा जेल्लै लोकें दियां ब्याह् शादियां होंदियां ते स्हानू सददे साढ़े बाहरा दे जेह्ड़े रिश्तेदार जेल्लै बी मिलदे स्हानू साढ़े कोई पराने बजुर्ग स्हानू जेल्लै कोई लभदे धामें च जां कुसै दे ब्याहें शादियें च एह् स्हानू उसलै बड़ा शैल इंया लगदा की नेईं भई सानूं ते स्हानू मलाया ते स्हानू बड़ा शैल इंया लगदा